हींअर पाण सभिनी खे ख़बर आहे त महांगाई इलाही वधी ई आहे ऐं अॻियां बि वधंदी रहंदी पर पाण अहिड़े माण्हूअ जी ॻाल्हि कयूं था त जंहिं खे रोज़गारु नथो मिली पाए ऐं उहे बेरोज़गारु आहिनि त मां चवणु चाहींदसि के उन्हनि खे कुझु न कुझु कमु करणु खपे ऐ जंहिं सां उहे पंहिंजो पेटु भरे सघनि पर जेके पढ़ियल आहिनि पर नौकरी नथा कनि उन्हनि खे बि कोंप्यूटर जी यां अहिड़े कोई बि उद्योग उद्योग में कमु करण खपे जंहिं सां उन्हनि खे रोज़गारी मिली मिली ई रहे पाण सरकार जी ॻाल्हि कयूं त अहिड़नि माण्हुनि लाइ जंहिं खे रोज़गारी थोरी बि मिली ऐं थोरा उन्हनि जा वॾा उद्योग खोले ॾियणा खपनि ऐं विदेश में पंहिंजो मालु वधाए ॾियणो खपे जंहिं सां वाधारे रोज़गारीअ जो मौको खुली सघे ऐं रोज़गारीअनि खे ऐं ऐं बेरोज़गारनि खे रोज़गारी मिली रहे